राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है ध्यान देने योग्य बात ये हैं कि राजस्थन में शिक्षा का क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है आज आज कल तो हर प्रकार के ऑनलाइन शिक्षा हुई है अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी हुआ है क्या है कि राजस्थान में कई प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएँ हैं और क्लासरूम क्लास लेने लग गए हैं जो क्लास रूम की ज़रूरत नहीं होती है अगर स्कूलों में देखा जाए तो क्लास रूमेट क्लासरूम की एक्टिविटी बढ़िया है पर्सनलाइज़ लर्निंग सीखने को मिलती है और शिक्षा दर्शन पर भी एजुकेसन मिलता टी वी पर भी मिलता है डी डी राजस्थान पर भी एजुकेसन मिलता है और जो घर बैठे भी आज कल हर प्रकार की स्टडी कर सकते हैं और स्टूडेंट को परटीज करा सकते हैं ऑनलाइन जैसे गूगल मीट पर भी ले सकते हैं जूम टी वी ऐप पर भी ले सकते हैं क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन बच्चों को एजुकेसन दे सकते हैं और टी वी में भी कई प्रकार का एजुकेसन मिलता है आज कल तो ऑनलाइन में हर प्रकार से जैसे मोबाइल फ़ोन में भी यूट्यूब यूट्यूब पर देख के भी लोग अपना एजुकेसन वग़ैरह सब ले सकते हैं हर प्रकार के एजुकेसन आज ये गूगल पे सर्च कर के ले सकते देख सकता है कुछ किसी भी प्रकार का एजुकेसन आज आज के दिनों में कुछ भी असंभव नहीं है सभी प्रकार के पॉसिबल है किसी भी प्रकार की टीचिंग लेनी हो तो ये जैसे अपना यूट्यूब है गूगल है इंस्टाग्राम आज कल तो इन्स्टाग्राम पर भी बहुत कुछ है और समझ लो कि टी वी है डी डी राजस्थान ऐसे कई चैनलों पर भी हम एजुकेसन ले सकते हैं